ये बात तो सही है कि फ़ोन की वजह से लोग जो बाहर जा कर गेम खेल रहे होते हैं वो नहीं खेलते हैं एक जो पेरेंट होते हैं उनको बच्चों के अंदर एक ये हैबिट डालनी चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए एक स्पोर्ट्स उनको जॉइन करा देना चाहिए अगर उनकी लाइफ़ के अंदर एक स्पोर्ट्स होगा तो वो फ़िज़िकली फिट रहेंगे मेंटली फिट रहेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उन में एक्टिव रहेंगे उनको डिसिप्लिन आएगा स्पोर्ट्स है जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाता है बच्चों को उनको डिसिप्लिन आएगा उनको उनके गोल सेट करने के लिए एक आइडिया मिलेगा जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं न तो एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका माइंड इस तरीके से सेट होते है कि उसे क्विक डिसिज़न लेना होता है तो उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है वो जल्द से जल्द कोई भी नतीजे तक पहुँच सकता है तो स्पोर्ट्स लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी होता है